खडप शिक्को नाणी हे आतां एकठांय करतात भुरगीं एकठांय करतात आमी कांय करूंक ना ते आनी भुरगीं एकठांय करून ते दवरतात म्हणजे ते उगडासा खातीर दवरतात उगडासा खातीर दवरल्यार बाबा तेंकाय कळून येता की तेंकाय कळून येता की पयलीं हें चलतालें हे शिक्को हे नाणी आहले पयलीं असलीं खडपां आसलीं म्हणून अशें तीं करतात मागीर तीं एकठांय करून दवरतात